میں نے پہلی بار تیرنا اپنے اسکول میں سیکھا ہمارے اسکول میں ایک سوئمنگ پول ہے جس میں میں نے پہلی بار تیرنا سیکھا میں نے اپنے ایک ہمارے اسکول کی ایک سوئمنگ کوچ نے ہمیں تیرنا سکھایا انہوں نے سب سے پہلے ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے سانس کو روک کر پانی میں تیرنا ہوتا ہے کس طرح جمپ کرنا ہوتا ہے جیسے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو بیلنس کے ساتھ پانی میں مارنا ہوتا ہے جس سے آپ آگے کی طور آگے بڑھتے ہیں اب شروعات میں میں پانی سے بہت ڈرتی تھی لیکن میری کوچ نے مجھے بہت اچھا ٹرینڈ کیا اور تیرنا سکھایا آ جس سے میرے پانی سے ڈرنے اب مجھے پانی سے ڈر نہیں لگ